गोंयांत जायतीं स्कुलां जावं हायर सेकँड्री अश्यो आसा की थंय ज्यो रिसोर्सीस आसा गोंय सरकाराचे ते पावच ना आजून सुद्दां गोंयांत थोड्या शाळेंचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा बांक आसा मेजां आसा तीं पयलींच्याच तेंपाचीं आसा भितर कांय सुदारणां जावंकच ना अशें आसा की आतां कंप्यूटर लॅबोरिट्री आसा जाल्यार थंय फक्त एकूच कंप्यूटर आसतलो आनी खूब जाणां भुरगीं ताचो वापर करतलीं तर थंय जी डेवॅलोपमँट आसा विकास आसा तो थंय पावलोच ना तशेंच थंयसल्ल्यो ज्यो सुविधा आसा सुलभ सौचालय सुविधा आसा त्यो सुद्दां थोड्या जाग्यार सारक्यो ना